हैलो नमस्ते महाराज केह् हालचाल ऐ हां जी हां जी हां आवा ना में हां जी हां जी तुसें आई गे अच्छा ते तुसें पता अज्ज स्कूला दा टाइम ना चेंज ही कर हां जिन हां पैह्ले अट्ठ बजे लगदा हा ते अज्ज नौ बजे टाइम देऊडां के सर्दियें दा मौसम आई गेदा ना हां हां अच्छा कोई गल्ल नी थोआढ़ी एह् दुई अपाइंटमैंट ऐ पैह्लें तुस पैह्ले केह्ड़े स्कूल हे तुस लग्गे दे अच्छा अच्छा ठीक ऐ ते अपने अपना तुसें पता गै होना के पियन दा केह् केह् कम्म होंदा ठीक ऐ नी हां कोई गल्ल नी तुस बस टाइमै आई जाएओ कोई नी में तुसें समझाई देगा ठीक ऐ नी जो बी होंदा तुसें पता ज्यादा इ'यै पानी शानी भरियै रक्खुड़ेआ स्टाफ गी पानी शानी प्लाऊड़ेआ मास्टरें ते बाकी घैंटी जि'यां खत्म होंदे क्लास कुसै ते घैंटी देऊड़ी ठीक ऐ नी जदूं तुसें आक्खन बाकी तुस आपूं समझदार ओ ठीक ऐ नी हां हां कोई गल्ल नी कोई गल्ल नी में इत्थैं हाजर ऐं महाराज कोई गल्ल नी ठीक ऐ आई जाओ आई जाएओ तुस टाइमै दा ठीक ऐ सर